ईसभ तऽ हमरासभके कहियो सीखलहुँ नहि मैथिली बाजयमे हमसभ अपने सीखलहुँ कि जतेक हमरा घर घरेलू लोग छै सभ ई मैथलिएमे भाषा बजै छै तऽ हमरासभके तऽ अबिते सीख लेलियै कि जे ई धिया पूता ओ जे हमसभ ई बात बजबै तऽ हमरासभके परिस्थितिए ब बढ़िआँ हेतै नीक हेतै खराब हेतै सभ हेतै हमसभ सोचि लेलियै बजनाइ भूकनाइ घरके लोकसँ जे केना बजियौ केना की करियौ केना मैथिली भाषा बजियौ केना हिंदी भाषा बजियौ केना दुनिआँ बजियौ से हमरासभके धिया पूता कहुना समहारि कऽ हमसभ बाजि लेलियै हमरासभके तऽ घरे लोक माए बाप ईसभ चीज एके बात बजैत छथिन तऽ हमसभ तऽ एहि प्रयोजनमे रहि गेलियै कि जे इएह मतलब बात बाजू सीखू करू सभ धिया पुताके वजहमे राखू अपना भाषामे रहलहुँ तऽ हमसभ धिया पुता भऽ कऽ माय गार्जियनेके बात सभ सुनिते रहि गेलियै इएह भक्खा हमर घरके लोक बजै छै तऽ इएह व्यवस्थामे हमहूँ बाजू हमहूँ करू धिया पुताकेँ सिखायल जाइत छै जे बाबा बाजू दाइ बाजू दुनिआँ बाजू तऽ ओहिना बजै छै लोक सभ तऽ हमसभ तहिना बाजि कऽ सक्षम भऽ गेलहुँ हमरासभके तऽ ओहिना बाजय लपटय आबि गेल धिया पुता बाजै छी दुनिआँ देखै छी तऽ संसार देखै छी जहिना चलै छी तऽ ओही वृत्ति चलय पड़ैए हमरोसभके ताहि दिनके भाषा छलै दोसर एखन बदलि गेलहुँ आब दोसर हमरासभके दुनिआँ देखय पड़ैए सोचि विचारि कऽ करय पड़ैए बहुत सोचयके जे की केना करियै ई करियै बजनाइ सुनियौ मैथिली भाषामे केना बजियौ केना हिंदी भाषामे बजियौ केना दोस्तसँ हिंदी बजियौ हमरासभके एना बाजय आबि गेलै जे घरके लोग बजलै तऽ ओहीमे हमसभ बाजि देलियै तऽ हमसभ सभ सीख साखि लेलियै कनी मनी बाजय भूकय ताहि दिनके तऽ प्रॉब्लम नहि छलै जे हमसभ बजितियै करितियै लेकिन आब हमरोसभके अकिल खुजै छै तऽ हमरोसभके बाजयमे सीखयमे आबि गेलै जे हमरसभके घरके लोक अहिना बजै छै व्यवस्थितसँ मैथिली बजै छै हिंदी बजै छै तऽ हमहूँसभ कनी मनी बाजय अबै छै बाजय पड़ैत छै तऽ ई सोचि लेलियै आब एहि व्यवस्थामे हमहूँसभ कोनो काज कऽ लेलियै भऽ गेल